मुझे लगता है कि एक अच्छे डांसर और एक महान डांसर में बहुत सारा अंतर होता है एक अच्छा डांसर तो कोई भी हो सकता है जो किसी भी प्रकार का डांस करें बस वह अपने स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें तो वह एक अच्छा डांसर है लेकिन यदि हमें जानना है कि एक महान डांसर कौन है तो यदि किसी के डांस से किसी को प्रेरणा मिल रही है या कोई और चीज़ें के लिए प्रेरित हो रहा है तब माना जाएगा कि हाँ वो एक महान डांसर है जिसने किसी और की मानसिकता बदल दी इसलिए हमें लगता है कि अच्छे डांसर और एक महान डांसर में कई सारे अंतर होते हैं